ہلو جی سر بولیے جی سر جی سر بتائیے کیا کام تھا اچھا یہ کب سے آئی ہے اچھا کس ٹائم چاہیے کتنا چاہیے ایک ہزار لیٹر اچھا تو شادی وادی ہے کیا اچھا سر کم سے کم پندرہ ہزار روپئے لگیں گے

پندرہ ہزار تو کچھ زیادہ نہیں ہیں اور کیونکہ ریٹ بجلی پانی کا تھوڑا بل ول زیادہ آتا ہے مشین چلتی ہے تو اسی وجہ سے اچھا اچھا ہاں ملک نہیں نہیں تب کچھ گنجائش بھی ہو جائے گی بتائیے جی میں بتا رہا ہوں کم سے کم تیرہ ہزار روپئے ہو جائے گا اس سے کم نہیں ہو پائے گا بھائی نہیں نہیں تیرہ ہزار ہوگا آخری نہیں بھائی نہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی آپ کو تیرہ ہزار ہی میں نے بولا تھا پہلے جی سر اس کی فکر نہ کریں آپ اور مجھے لوکیشن بھیج دیں واٹسپ پے آپ پہنچ جائے گا ٹائم سے جی سر ٹھیک ہے جی سر جی سر ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو تھینک یو